उह त असांजे घर में घणेई सारा ॿूटा लॻियल आहिनि हुन ॿूटनि में कॾहिं कॾहिं पता किरी पिया हूंदा आहिनि गुल किरींदा आहिनि कॾहिं कॾहिं गाहु निकिरी ईंदो आहे पर असां इन्हनि सभिनी खे ॿाहिरि कचिरे में न फिटी कंदा आहियूं पोइ असां हिननि सभिनी खे हिक दॿे में विझींदा आहियूं हुन दॿे में जीअं घर में को भाॼी था ठाहियूं हुन भाॼियुनि जा छिल्का विझी लाहींदा आहियूं ऐं हिन सभिनी खे जमा कंदा आहियूं हिन जमा करण सां ॿ टे ॾींहं हिनखे छॾे ॾींदा आहियूं ताकी ही सुठी तरह सुकी वञनि जॾहिं ही सुकी थी सुकी करे हिक ॿाण थी ईंदो आहे ऐं हिकु खाध जे रूप में अची वेंदो आहे पोइ असां जेके बि घर में ॿूटा लॻियल आहिनि हुन ॿूटनि में ई थोरो थोरो करे खाद विझींदा आहियूं ताकी हू ॿूटा सुठी तरह तैयार आहे ऐं हिन करे हिन ॿूटनि खे वधण में म मदद मिलंदी आहे